हँ हेलो हँ कहलहुँ जे अहाँके सड़कके बारेमे कहल गेल सड़क बनेबाके एखन तक कोनो ने कागज कोनो ई केलिए यऽ नहि कोनो सड़क बनलै यऽ ओहिना जर्जर पड़ल छै कि बात छै से नहि बुझै छिए हमरासभ ओ जे अहाँपरमे एहि तरहके छल जे एकरा पूरा कऽ दिए जल्दीसे जल्दी किएक नहि भेलै यऽ एखन तक

हँ

हँ

हँ आबू

हँ हँ हमरो सएह जिज्ञासा छल जे अहाँके भार देल गेल आओर एक मासमे कोनो ने काज देखै छिए जमीनपर नहि कोनो कागज पत्तर जमा भेलै ताहिसे जनताके तऽ आक्रोश भऽ जाए छै ने एकरा पूरा कऽ दिए से मानि लिअऽ हमर ई रहल अहाँसे एकरा पूरा करिए जेना होइ से हँ

हँ हँ हँ हँ हँ हँ

हँ हँ हँ हँ से तऽ होइ जे नीक होइ हँ जाहिसँ जनताके जे आक्रोश छै तऽ ओकरा मानि लिअऽ नहि रहै आओर नीकसँ नीक सड़क बनै एएह हमरा कहऽके अछि अहाँसभ एएह कएल गेल छल जे अहाँसँ उम्मीद जे नीकसँ नीक बनेबै अहाँ हँ जल्दी शीघ्र पूरा होइ से कोशिश करबै हँ हँ

हँ हँ हँ हँ हँ ठीक छै